राधे राधे लड्डू पेड़ा जलेबी और भी बहुत कुछ बर्फी है सभी कुछ है सब तो यही बनाते हैं घी में ही बनती हैं सारी घी में हाँ हाँ मैडम शुद्ध घी की है तो रेट तो पूछो ही मत सही लगा देंगे आपको चार सौ रुपए किलो

नहीं सौ रुपये किलों लड़का आ जाएगा घर तक देने हाँ हाँ तो जी हमाए यहाँ लड़का हाँ तो वही दे आएगा आपके यहाँ हाँ बनाते है ना लड्डू दो सौ रुपए किलों

ठीक है बता देना आप वह तो घर पर ही भेज देंगे आपके नहीं नहीं राधे राधे